जोंनि बर' रावआ बुहुत गोग्लैसोनाय राव जोङो द बेखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि बर' माहारिफ्रानो जौगाहोनांगौ आरो बेखौ जों बयबो नाजानांगौ जों बेखौ बयबो गावजों गाव रायलायलायनानै फोथायलायनानै जौगाहोनाया जोंनि बर' हारिनि थांखि आरो जोङो बयबो सोलोंनो नाजानांगौ बर' राव आरो थुनलाइखौ बयबो गोहोम हैनो गाहोमयैनो जौगाहोनांगौ जोंनि साननाय हनाया बयनाबो ज' जानांगौ बर' हारिफ्रा बेखौनो जों सानो बयबो आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय नाजाहोनांगौ आरो नाजानांगौ बयखौबो फोरोंनांगौ सोलोंहोनांगौ आरो बयखौबो आह साननाय हनायखौ जयैनो बुंफुरलायनानै फोरमायनानै होलायलायनांगौ जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बयबो नाजानांगौ जोङो बेखौनो बयखौबो बुंहरो दे जोङो बर' हारिआ बयजोंबो ज' ज' यैनो लायरायलायनानै जोंनि हारिखौ जौगाहोनाय आरो साननाय हनायखौ बयनोबो बुनफोरलायनानै खोनथानांगौ जोंनि बर' हारिनि जै